विणप शिंवप हें म्हाका पयलींच्यानूच आवडटा म्हणून धावी जाल्या उपरांत हांवें अकरावी बारावी फेशन डिजायनींग केलें थंयसर आमकां विणपाक शिकयतालीं शिंवपाक शिकयतालें भर अशें एब्रोयडरी करपाक शिकयताले थंय आमकां खुबश्यो गजाली शिकपाक गावल्यो जश्यो आमकां थंयसर बांदनी कशे करतात किदें किदें यूज करून बांदनी कपडो तयार करता ताका किदें भितून कड्डण कसलें कसलें कड्डण घालून बांदून तें मागीर डाय करप तें बांदनी करपाक शिकयताले परत बातीक म्हणोन करताले मेण मेण लायताले आनी मागीर मेणान कपडे विणून ते मागीर हे करताले आनी मागी तेका ते डाय करताले तेका बातीक म्हणटात ते शिकयलें अशें खुबशे प्रकार आमकां शिकयताले स्टेन्सील करपाक शिकयताले विणपाक शिकयलें बरो वेगवेगळें हें आमी थंयसर विणपाक शिकयतालीं शिकयलें तशेंत भोरपूर भोरपूर बरें बरें डिफरंट डिफरंट स्टिचीस आमकां एमब्रोयडरी करपाक शिकयताले पेटींग करपाक शिकयताले मागीर ल्हान भुरग्याचे कपडे बीन शिंवपाक शिकयताले थंयसर हांवें एमब्रोयडरी आमकां मेटी बिटी शिकयताले खुबश्यो खुबश्यो डिजायन आमी तेन्ना करिल्ले वेगळ्योवेगळ्यो स्टिचीस आमकां शिकयल्ल्यो तशेंच ल्हान भुरग्यांचें कपडे आमकां शिंवपाक शिकयताले तोपरें शिकयल्लें लोंगोट्यो तांचे धाकटे बरे बरे ड्रेसीस वेगवेगळे परत आमकां स्कर्टी शिकयल्ल्यो बॉक्स प्लेट कट कशी शिंवप मागीर सिंगल प्लेटीची ब्लावज कशे शिंवपाचें चुडिदार कशे शिंवपाचे शर्ट कसो शिंवपाचो इतलें खुबश्यो गजाली आमकां थंयसर शिकयल्ल्यो तांच्यांनी थंयसल्ल्यान मागीर आतां हांगा आमच्या थंयसर महिला मंडळ आसा तातून त्या मंडळांत तशेंच क्लासीस घेतात तश्योच थंयसर म्हाका आनीक शिकपाक गावलें तें क्लासिसांक थंयसर ती विणपाक शिक शिकयतालीं थंयसरूय हांयेंन भरपूरशें विणप केल्लें मागी त्यो महिला मंडळाचे लोक दिवाळेक चवतीच्या सणाक तीं स्टॉल्स लावन बसतात तेन्ना थंयसर त्यो गजाली आमच्यो भरपूरश्यो खपतात तोरण करतात आमी टेबल क्लोत करतात अश्यो खुबश्यो गजाली भरपूरश्यो आमी ब्लावज बीन वेगवेगळे पकाराचे शिकलें शिंवल्यात तेन्ना आमकां प्रिंसेस कट शिंवपाक शिकयल्लें फो टग्स टू टग्स अशें आमकां आतां आनी नवे नवे ब्लावज प्रकार शिकपाक मेळटात मधुबाला म्हण आनी कसले अशे खुबश्यो गजाली आमकां थंय आनीक आनीक नवें नवें शिकयतात